جیسا کہ ہم سب نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں تو وہ اپنے آپ کو جیسے مذہب سے جوڑنے کے لیے جو ان کی ورشپ کی جو پلیسز ہیں یعنی جہاں پہ عبادت گاہ ہیں تو ان سے جڑتے ہیں جیسے کہ مسلمان ہیں مسجد سے عیسائی ہیں وہ چرچ سے اور اسی طریقے سے جو سکھ ہیں وہ گردوارے سے اور ہندو جو ہیں چاہے وہ اس میں کوئی بھی آتے ہوں تو وہ اپنی مندروں سے جڑتے ہوئے خود کو محسوس کرتے اسی طرح ہم نے گھروں میں بھی دیکھا کہ لوگ گھروں میں پوجا پاٹھ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ اپنے جو مذہب کے اس دنیا میں جو جدید دنیا میں ہے تو اپنے مذہب کو اسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور جڑتے ہیں اور اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں